जि फेब्रुवारि नैरोजा जि जिबा आगष्ट जिगुजौ ब्रैजिस्नि से जानुवारि नैरोजा नै जि सेप्तेम्बर नैरोजा बा नैजिस्नि अक्ट'बर नैरोजा जिस्नि